हम लोग अपने समय में अपने पिता जी से नेता शुभाष चन्द्र जी के बारे में कहानी सुनते थे वो हम सभी भाई बहनों को शाम को बैठाकर शुभाष चन्द्र बोस के जीवन की कहानियाँ सुनाते थे साथ ही महात्मा गाँधी चाचा नेहरू इन लोगों के बारे में भी बताते थे जैसे चाचा नेहरू जो थे वो भी देश को आज़ाद करने में अपना सम्पूर्ण योगदान किए और गाँधी जी महात्मा गाँधी जी जो थे उनको बापू के नाम से जाना जाता था ऐसा बताते थे और गाँधी जी अहिंसा परमो धर्मः को मानते थे उनका मानना था कि ना आप बुरा देखो ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो और वो शस्त्र उठाने के खिलाफ थे वो अपने कोई वी युद्ध को शांति से जीतना चाहते थे और शुभाष चन्द्र बोस के जीवन की कहानियाँ सुनाते थे वो बताते थे कि हमारे देश को आज़ाद जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उसको आज़ाद करने के लिए बहुत नेता लोग भी अपनी जान गँवा दी उसमें भी महान नेता में शुभाष चन्द्र बोस भी थे हमारे पिता जी उनकी कहानी बताते बताते बोलते थे कि जब नेता जी जनता के बीच में जाते थे तो वो एक नारा लगाते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा जब वो ये बात को कहते थे तो हम सारे भाई बहन पीछे से उनके साथ दोहराते थे जो कि आज भी हमको स्मरणीय यादगार बनी हुई है उसके बाद हमारे जब दादा जी आते थे तो दादा जी हम लोगों को राजा हरिश्चन्द्र की कहानी सुनाते थे उनके राज काल में मतलब वह बताते थे शाम को जब बैठ जाते थे तो बताते थे कि राजा हरिश्चन्द्र जो थे वो सत्यवादी थे जिनको सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र बोला जाता था और वो सत्य बोलने की वजह से अपने राज का त्याग कर दिए यहाँ तक कि अपने बच्चों का त्याग कर दिए रानी का त्याग कर दिए फिर अंततः सत्य की जीत हुई और जिसकी वजह से उन्हें अपना राज पाठ सब त्यागना पड़ा और बहुत ज़्यादा संघर्ष में उनका जीवन बीता लेकिन अंत में उस सच की जीत हुई और उनको पुनः अपना राज पाट वापस मिला